दानिया आं फार्स्टआवनो जोंनि बर' हारिनि रायजो जानायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंग्रोनि जे जोंनि बर' हारिनि रायजो जानाया गोबां माने दुखु नांथाव मोनो आरो मानो होमब्ला गोदोनि मानसिफ्रा मोसौजो हालएवोमोन सोरनिबा न'खराव मोसौ मैसो थायो आगोलनि न'खरफोराव सोरहाबा धोनिबा बेवहाय मोसौ फालो बा मैसो फालो ओ मैसो गारि बिदि दंमोन नाथाय दानि दिननियाव बेफोर मैसो गारि मोसौ गारिफोरा गैलिया बेफोरखौ नुनोमोनला बेखायनो दानि गथ'फोरा बेफोरनि सोमोन्दै जेबोखोनो मिथिया दा गोदो मोननाय मानसिफ्रा जेब्ला जयै जुथुमनानै दानि गथ'साफोरनो फोरमायनानै होयो अब्लासो अ बिदिमोन नामा ओरै सानो नाथाय जायनि न'खराव गोदोनि दिनाव मैसो गारि मैसो थायो अब्ला बे न'खरासो धोनिमोन नाथाय दानि दिनाव मा नुनांगोन गारि मथर नुनांगोन मथर सायखेल सारि साखा गारि बेफोरबायदिसो नुनांगोन अब्लासो बिसोरसो धोनि दा गोदोनि मानसिफोरा गामियाव सोरबाफोर रायजो जानो हायैफोरा हाफोरा सोरनियाबा जुदि खमब्ला बबेयाव हादान जानो गोनां जायो ओइ हाजो खर'आव हादानाव थांनानै न'खर खुंहैनो गोनां जायो फिसा न'खर देरा लुनानै बेयावनो हौवा हिनजाव ग्रोम ग्रोम रायजो जानो गोनां जायो बेवहाय हाजोआव थानानै गोरान खेथि मावनानै जानो गोनां जायो आरो आमफ्राय जोंनि नैबेफोराव थायोब्लाथाय ओ बायदिसिना बेसर मुसुर दालि खाला दालि बिदिनो बायदि अनेख खिथि मावोमोन आरो गोदोनि मानसिफोरा ओमफ्राय बिदिनो मावनानै बिदिनो ग्रोम ग्रोम न'खर न'खर ज'ज' रायजो जालायो बिनि न'खर बिनि न'खर मागो फोरबोब्ला न'खर न'खर ज'ज' जालायनाय लोंलायनाय थायोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनला गावबागाव न'खर गावबागाव जानाय लोंनाय थानाय ओरैबायदि गोदोनि दिनाव बैसागोफोरावबो ज'ज' ग्रोम ग्रोम जोंनिया बैनि गामियाव आरो बै गुबुन गामिफ्रा जोंनि गामियाव फैनानै बिदि मोसानाय मुसुरनाय खालाम फैनानै ज'ज' सोरनिबा न'खराव हर थानानै सबथासे गाहाम थानानै बैसागो फोरबोखौ फालि लाङोमोन दानि दिनाव बेफोरखौबो नुनो मोनला बेखायनो दानि गथ'फोरा बैफोर मोसानाय मुसुरनाय फोरबोखौबो नुनो मोनला दानि जुगा मबाइलनि जुग जाबाय बेखायनो गथ'फोरनो जोङो जोंनि गोदो नुबोनाय फोरबो फालिथायफोरखो जों गथ'फोरनो बुंनानैसो होनांगौ जायो बेखायनो बिसोरदा जेबो नुवाखै जेनोमाहाला बर' हारिनि मानसिफोरा गोदोनि बर' सिख्लाफ्रा दानाय लुनाय आगर एरनाय फारौ मेगन बायदिसिना आगरनि मेगन सुजुनानै बा दानानै दख'ना गानोमोन नाथाय दानि दिनाव मेचिनाव दानायसो दख'ना गाननो गोनां जायो जोंनि बर' गथ'साफोराबो बा बर' हारिया दे गोदोनि दानाय दख'नाखो मोनला दानिया मेचिनावसो दायो दख'नाफोरखौ बेखायनो बायै बायै गाननो गोनां जायो बेखायनो जोंनि बर'नि नेरसोनाबो गोमालांनाय बायदि जाहैबाय गोदोनि दिनाव ओ इन्दि मुगानि जि गानोमोन इन्दि लुयो थावख्रि लुयो दा जोंफोरबो लुनो मोनबोदों इन्दिनि खुन्दुं लुनानै इन्दिनि सि दानानै आखाइनि साल बाहायोमोन बेफोरबायदि बाहायनानै मेचिन गैया मा गैया बेफोर जिखो दानानै बर'नि नेरसोनखो लाखियोमोन बेलासिफोराव दानाय फुंफोराव दानाय बिदिनो मुस्रा सानाय आरो बायदिसिना आगर आखाइ एरनाय दानिफोरावसो दा मेचिनजोंसो आगर एरनायफोराबो मेचिनावसो जाजोब्बाय गोदोनिफ्रा सब माने गावनि आखायजोनो दानाय लुनाय बाहायोमोन आरो बेखायनो रोंगौमोनबो आरो गोदोनि मानसिफ्रा गावनो रोंनायखो लानानै दुगानो हायोमोन दानि दिनाव रावबो सुबुङा दुगानो हाया गुबुननि ओ जोरैसो सोनारनाय जायो थिग बिबदिनो राव हारिमुवाबो रावाबो सोलायनाय बायदि जाहैबाय रावखौ बाहायनांगो जोंनाव बर' हारिया बर' राव नाथाय बर' राव बाहायालासिनो जोंनि बर' समाजनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव साख्रि बाख्रि मावहैयो बैसोरनि गथ' गथाइफोरा दा ओ गुबुन हारिनि राव जेनोबा एसामिसफोरखो रायज्लायो बर'खोनो बुजिमोना ओरैबायदि माने जोंनि बर' हारिनि रावफ्राबो सोलाय लांगासिनो दं दे बेफोरबायदि सोलायाबालासिनो जों गुबुननि आगोलनि रावफोरखौ बाहायनाया जों साबसिन जायो आरो बेफोरखौ नुयोब्ला गोजोनो नाथाय गुबुनाव थानानै बिदिनो बिसोरनि ओ गथ' गथाइफोरा जोंनि बर' रावखौनो बावगार लांनायबायदि जाहैबाय मोजाङै राव बुंनो रोङा लाजियो गामियाव फैब्ला नाथाय जोंनि बर' गामियाव बर' रायज्लायनायखो नुनानै बिसोरो बर' रायज्लायनायाव द'द' मद' माजो गोनां जायो आरोखि बेफोरनो बिदिनो जोंनि बर' समाजाव गुबुन रोंगौथिफोरा जोबलांगासिनो दं जाहाथे बेफोरबायदि रोंगौथि गोदोनिबायदि जाफिनोब्ला मोजां जायो आरो माने निजेनो दुगानो हायो दानिफोरा फरायनाय जोंल' दावगानायबायदि नुहुरो आरोखि जोंफोरो दा बेखायनो जों गोदोनिखो लाबोफिनब्ला मोजां जायो आरो बेखौ माने नुहुरब्ला जोंबो गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो आं बेखिनिखोनो बुंनाय जाबाय दिनै फोजोब्बाय